ہیلو ہیلو دہرادون ٹراویلس جی جی سر سر ہمارے یہاں پہ چار ممبرس ہیں گھر میں اور ہم منالی جانے کا پروگرام بنا رہے منالی کے لیے جی جی سر منالی کے لیے سر بتلائیں آپ ٹیکسی بک کرنی ہے کیا کرایہ چارج کریں گے آپ جی منالی کے لیے جی چار لوگ ہیں بچہ تو ایک ہے چھوٹا بچہ ہے جی سامان زیادہ نہیں ہے سامان بھی کم ہی ہے آپ یہ بتلائیں کیا کیا لیں گے آپ وہاں تک کا کیا چارج لیں گے کتنا پیسہ لگے گا جی جی جی جی نہیں سر یہ تو بہت زیادہ بتلا رہے آپ سر یہ سوچیے کہ ہم آپ کے پرماننٹ گاہک ہیں مستقل آپ کے ساتھ آپ کے ٹریویلس کے ساتھ میں جڑے رہتے ہیں مستقل اسی سے سفر کرتے ہیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے آپ کو کال کرتے ہیں کوئی نئے تو ہے نہیں آپ کے لیے جی جی مناسب دام بتلائیے آپ جی مناسب قیمت بتلائیے آپ جی اچھا یہ بتلائیں پرومو کوڈ کے ذریعہ سے کوئی رعایت مل سکتی ہے جی ملے گی تو پھر جی بتلائیے کیا رعایت دے سکتے ہیں اس میں سر گاڑی کی کیسی ہے آپ کے پاس کتنے سیٹر ہے جی جی چار ہی لوگ ہیں جی کنڈیشن کیسی ہے اے سی کے ساتھ بغیر اے سی کے کیسے لے جائیں گے آپ راستے میں دقت نہ آنی چاہیے دقت تو نہیں آئیگی گاڑی صاف ہے نا ٹایر وغیرہ صاف ہونے چاہیے گاڑی اچھی ہونی چاہیے تھوڑا لمبا سفر ہے جی جی وہ تو معلوم ہے اچھا اب جو ہے تھوڑی مناسب قیمت کرلیں جو مناسب ہے جی جی جی کل جانا ہے کل جائیں گے سر کل صبح مورننگ میں نکلیں گے کل صبح سویرے گھر سے نکلیں گے ایک ڈیڑھ گھنٹہ آپ کے پاس میں آنے کا لگے گا اس کے بعد چل دیں گے وہاں سے جی جی جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ